यहाँ पर नया पीढ़ी के जे लैड़का सब है से सांस्कृतिक कला के ना मानै छै पुराना लोक जे है से सब तऽ अभी तक मान रहल है चला रहल है लेकिन नया लैड़का सब है जे ना मानै छै ओकरा बहुत समझायल गेला के बाद किछु लैड़का है जे मानि लै छै किछु लैड़का है की जे ना माने छै लेकिन संस्कृति कला अपने आपमे एगो बहुत बढ़िऑं है जे बच्चा सबके नया दिशा देखऽबै छै लेकिन अखनी के लैड़का सबके के समझाबे ना मानै छै लैड़का सबहन के बुझाइ छै की ईसब ढकोसला है ढोंग है नया कला के ओर जादा लैड़का सब ध्यान दै छै पुरनका कला सबके ओकरा सबके बुझै छै की जे इ सब फालतू चीज है एहिमे कै ला ध्यान दिऔ एहिके लेल लैड़का सब नया नया कला के तरफ दौड़ै छै जादा कड़ाई केला के बाद ओसब कोनो कोनो है की बात मान जाइ छै कोनो कोनो ना मानै छै इहे सब अखनी के लैड़का सबके है की पुरनका चीज सबके फालतू समझ के छोड़ दै छै अब ओकरा सबके नया नया कला के तरफ दौड़ै छै